औ औ जों चिरां डिसट्रिकनि सोमोन्दै रायज्लायदिनि औ चिरां हिसाबै जोंनि डिसट्रिक्टआ अभार ब्रिड्जआथ' दावगाखो बेखौ एसे नोंथाङा बुंहरग्रोदो

औ दावगाबाय औ दावगाबाय औ औ औ दंबावो औ दंबावो दङ दङ

दङ दङ दङ औ जेन'बा थुक्राझार बायदिआवनो दं थुक्राझार बायदियावनो दङ हायाखै हायाखै औ औ कानेक्टसन औ नोंनानो दङ बेखौथ' दाबो बानायाखै हाबो खोआखै बेथ' थांलाय फैलायाव जोबोर असुबिदा जाबाय औ दे औ औ दामानि दा दावगानाय मुगायाव बे रोखोम थाबाय थायोब्लाथ' जोबोर दुखुनांथाव लानांगौ लानांगौ कारेक्ट बे खोथाया सैथो औ बेथ' पाब्लिक रड बियो पाब्लिकनि लामा थांलाय फैलाया एखदम गोनांथार दा बे थांलाय फैलाय लामाया जुदि बाइफ्लं जिफ्लं जानांगौब्ला बेथ' जौगाखां मोनसे जिल्ला होननानै बुंनानै लानोबो एसे गोब्राब जायो

औ औ औ औ औ औ औ औ आथसा ओमफ्राय नै नोंथां जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हाहैगोन बे सोलोंथाइआव बे बे देग्लाय चिरां डिसट्रिकआ एखेबारे गोजौ एक नाम्बारआव थादों बिनि थाखाय बाखनायथाव जाबाय आरो

ओमफ्राय नै नोंथां माब्लाबा जों सानैजों फेस टु फेस लोगो मोनब्ला मोजां सावरायदिनि बेखिनियावनो दोन दोनथ'दिनि औ औ दे दे थेंक इउ दे दे